ایک بار میں نے کوے کو دیکھا دو کوے آپس میں لڑ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہابیل اور قابیل نے لڑائی کی تھی اس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے کوے کو آپس میں لڑایا اور پھر وہ کوا ایک مر گیا اس میں سے ایک کوے نے اپنے بھائی کو پنجوں سے کھود کر اس کو دفن کیا جو قابیل کو سکھانے کے ہابیل کو دفن کرنے کے لیے